खाना हम लोग बनाते हैं बहुत प्रकार का होते है सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला धनिया चैली पाती तेजपल सब कुछ पड़ते हैं हल्दी भी पड़ते हैं सब्जी कई प्रकार का होते हैं और धनिया नेनुआ भी होती है सब्जी में और करेला भी होती है और पालक भी होते हैं आलू भी होते हैं और गोभी भी होते हैं मटर भी होते हैं बैंगन भी होते हैं आलू भी होते हैं इतना सब्जी बनाते हैं और सब में छोड़ते हैं मसाला और दाल बनते हैं जनतै हो कओ कओ प्रकार का दाल बनते हैं दाल भी मोम का दाल है अरहर का दाल है उड़द का दाल है इस दाल बनता है भूंनता है तेल से और तेल मसाला खूब पड़ता है उसमें और बड़ा स्वाद से खाता है चउमीन बनता है चावल भी बनता है और रोटियों भी बनता है कैसे बनता है उसको सानता है और बहुत पतला कपड़ा से ढाँक देना है और ओके सान कर अउके महीन महीन रोटी बनाते हैं छोटी छोटी और उसमा रहता है तो भाँस का घी रहता है तो उसमें चपोड़ देता है लरमाहट भी आ जाएगा सब खाएगा मसाला का नाम तोहार तेज पत्ता धनिया मिर्च लहसुन प्याज सब मसाला होते हैं तेल भी होते हैं जनतै हो जानते हैं सब बिना तेल को कुछ नहीं होगा मसाले में बहुत स्वाद आते हैं मसाला नहीं पड़ेगा तो स्वाद कैसे आएगा मसाला पड़ेगा तभी स्वाद है हम लोग ऐसे बनाते हैं सब खाते हैं अच्छे से